ہلو کیا آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی پورنیہ کے جی میں عثمان غنی بول رہا ہوں بارہ عید گاہ سے جی میں نے دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ آرڈر کیا تھا جی چکن ب ریانی تھی اور قورمہ تھا جی جی

آرڈر کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کیش آن ڈیلیوری نہیں ہے تو کیا کیش آن ڈیلیوری ہو سکتی ہے

اچھا اچھا ٹھیک ہے